हैलो हा हा मालनी होटल सां पई ॻाल्हायां वेही करे चओ तव्हांखे छा ऑडर करिणो आहे असांजे मीनू असांजे मीनू में त जाम वैरायटियूं आहिनि तव्हांखे छा ऑडर करिणो आहे वेही करे इअं भाॼी भाॼीन में अथव दालि फ्राई अथव शाही पनीर अथव मलाई कोफ्तो अथव भाई वेही करे और पा पालक पनीर अथव ऐं मिक्स वैजिटेबल अथव और सेव टमाटर सब्जी अथव ऐं मिठे में गुलाब जामुन अथव रसमलाई अथव बूंदी राइतो अथव ऐं दालि फ्राई फ्राई पापड़ वग़ैरह अथव सलाद वग़ैरह अथव जाम वैरायटियूं आहिनि तव्हांखे छा ऑडर करिणो आहे अ स्पेशल सभई सुठो आहे जाम पर तव्हांखे वधीक सभिनि खां जाम तव्हांखे खपे सुठो त शाही पनीर अथव उहो तव्हांखे खाईंदे बि ॾाढो वणंदो वेही करे न हा नाश्तनि में बि आहिनि न तव्हांखे नाश्ते में छा खपे जीअं दालि पकवान मिलंदव आलू जा परांठा मिलंदव इडली सांभर बि मिलंदव ईअं पास्ता वग़ैरह चाऊमीन वग़ैरह सभु आहिनि वेही करे दहीअ में त राइतो मिलंदव दही में ॾही मिट्ठी ॾही खट्टी ॾही जेकी चओ वेही करे ऐं दही बड़ा बि मिलंदव हुनजी अथव टे सौ रुपिया प्लेट अधि प्लेट जो हिकु सौ सठि रुपिया हा असां घर बि कंदा आहियूं डिलीवरी और भले हिते अची करे तव्हां खाओ त वधीक सुठो आहे हिकु बार वेही करे तव्हांखे ख़बर पवंदो वेही करे ॾिसी बि वेंदा होटल वोटल सुठी वेही करे ऐं स्वादु बि ॾाढो स्वादु अथव टेस्टी फुल्कनि में त जीअं रूमाली रोटी मिलंदव तव्हांखे बि तवा रोटी मिलंदव ॿियो तंदुरी नान मिलंदव पोइ इअ तवा रोटी त तव्हांखे बिना तवे जी रोटी थींदी आहे हूअ त तव्हांखे ॾह रुपिया मिलंदव हिकिड़ी रोटी ऐं नान जो रेट पंद्रहं रुपिया अथव बटर वारो हूं हूं हा हा हा ठीकु आहे ॿियो कुझु ठीकु आहे ओके ओके